अभी कुछ समय पहले कन्याकुमारी घूमने गए थे वहाँ का मनोरम दृश्य बहुत मत बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ पर सुंदर समुद्र समुद्र तट है वहाँ पर सभी लोग लहरों में स्नान करते हैं और इंजॉय करते हैं बहुत अच्छे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ पर और समुद्र की लहरे देखने लायक है वहाँ पर वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता और ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और सभी पहाड़ियों से मतलब सूर्य उसके बीच से सूर्यास्त देखने में बहुत अच्छा लगता है और घने जंगल हैं जो उस की हरियाली देखते ही बनती है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ से आने का मन ही नहीं करता इतनी सुंदर हरियाली है नेचर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है मुझे और समुद्र के किनारे जो वहाँ पर रेत में अपना वो बनाना बहुत पसंद आता है बहुत अच्छा लगता है टाइम टाइम बिताना और वह मरा मेरा बहुत पसंदीदा स्थान है वहाँ मैं दो या तीन बार जा चुकी हूँ और मेरा मन करता है कि मैं वहाँ बार बार जाऊँ और जब भी समय मि जब भी समय मिले तो मैं वहाँ जाकर और अपने बच्चों को भी लेकर जाऊँ वहाँ इंजॉय करूँ दो तीन दिन को रुककर फिर आऊँ और वहाँ का सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त देखूँ